बैंक से साहब बोल रहे हैं मैं गोपेश माथुर बोल रहा हूँ मुझे सुपर मार्केट बनाना है गांधी नगर में उसके लिए मुझे लोन की ज़रूरत है आपके बैंक से सर मुझे पचास करोड़ तक कम से कम चाहिए नहीं नहीं अभी तक मेरा कोई लोन नहीं चल रहा मेरा काम ही यही है सुपर मार्केट बनाता हूँ मकान बनाता हूँ है न तो इसमें तो मैं जब बनाता हूँ तब मुझे कुछ समय के लिए लोन चाहिए होता है जैसे ही मेरा वह मकान और दुकानें बिक जाती हैं मैं लोन चुका देता हूँ तो मेरा पुराना तो कोई लोन नहीं चल रहा अभी मेरे को यह सुपर मार्केट बनाना है तो इसके लिए मुझे लोन चाहिए तो पुराना कोई बाकी नहीं है उसको आप उसको आप उसको आप मतलब मैं आपको कर दे दूँगा मेरी सालाना आय साब एक करोड़ रुपये के आस पास है मेरा काम यही है बिल्डिंग बनाना मकान बनाना बनाके उसको बेचना

आप मुझे पचास करोड़ का दे देंगे लोन ठीक है साहब तो मैं आपके पास कब मिलने आ सकता हूँ उसके लिए और जो जो आपको मुझसे पत्र चाहिए वह पत्र मैं आपको दे दूँगा ठीक है तो अभी एक काम करता हूँ मैं कि बेहतर यह होगा कि आपको जो जो भी मुझसे पत्र चाहिए मेरा जितने कमाता हूँ उसका प्रूफ चाहिए तो मुझे आप उसका एक बार मुझे मेल कर दें मैं आपको मेरा मेल आई डी दे देता हूँ तो वह सब जो भी आपको मुझसे पत्र चाहिए कागज़ चाहिए वह कागज लेकर मैं आ जाऊँगा जिससे आपका और मेरा समय बचेगा और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि पचास करोड़ का ही मेरे को पूरा लोन दे दें एक करोड़ की मेरी सालाना आय है है ना इसी चीज़ से है

ठीक है साहब ठीक है साहब ठीक है साब दूसरी बात जानना चाहता हूँ कि आपका कोई बैंक का कर्मचारी मेरे घर आ सकता है डॉक्यूमेंट एक बार देखने के लिए कागज़ देखने के लिए ठीक है ठीक है आप एक काम एक काम करें आप अपने कर्मचारी भेज दें मैं आपको सारे मेरे कागज़ दिखा देता हूँ फिर परसों फिर मैं आप से बैंक आकर मिल लेता हूँ है न ऐसा परसों का रख लेते हैं अपन है न ठीक ठीक है ठीक है सर ठीक है